आङो दाखालि मोनसे पक' एम टु मबाइल बायदोंमोन ओइद जिबि रेम वान टुवेन्टि ओइद रम ओमफ्राय केमेराया टु हानद्रेद मेगा पिक्सेलनि फ्र'न्ट केमेराया सिक्सटिन मेगा पिक्सेल बेटारिया फाइभ थावजेन्द एम ओइत्स ओमफ्राय सार्जआबो थाबैनो जायो फास्ट चारजिं माने रिजोनेबोल फ्राइस आरो मोजां ओइदटिन थावजेन ट्रिपोल नाइन